योग बहुत बढ़िऑं चीज छै योग अगर करै छी अहाँ निरन्तर तऽ अहाँके शरीर हरदम स्वस्थ रहत एहि कारने जे योगमे अहाँ आक्सीजन लै छियै आ कार्बन डायआकसाइड छोड़ै छियै औकसीजन जॅं अहाँ लै छियै तँ अहाँके खून के जे छै से रफतार के पकड़ेने रहतै अगर अगर खून खून अगर रफ्तार पकड़ने रहतै तँ अहाँ स्वस्थ रहबै एहि दुआरे योग जरूरी छै आ योगसॅं जे छै से मानसिको कनी जे छै तनाव दूर होइ छै

योग करनाइ जरूरी छै